हैलो साई जय झूलेलाल मां अनिल मूलचंदाणी सुञाणप पई हूंदी मूंखे ॿुधाईंदे खुशी बि थिए थी ऐं तव्हांखे ॿुधाइणो बि आहे की तव्हांजो जी एस टी अञा ताईं भरियल कोन्हे ऐं तव्हांजो एडो सुठो बिजनेस हली रहियो आहे उन लाइ धन्यवादु तव्हांखे वाधायूं हुजनि हाणे तव्हांखे हिदाइतु ॾी वञे थी की इहो जी एस टी भरण ज़रूरी आहे इहो देश लाइ बि ज़रूरी आहे ऐं तव्हांजे धंधे लाइ बि ज़रूरी आहे इनजे लाइ ॿ ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि जंहिंमें हिकु त तव्हां जेको माल वरितो आहे उनते तव्हां जेकी जी एस टी चुकाई आहे उहो जेकी बि रक़म आहे ऐं जंहिं शयुनि खे तव्हां विकिणी करे जेकी जी एस टी तव्हां भरी आहे उन ॿिन्ही खे तव्हांखे मिलाइणो आहे उन मिलाइण खां पोइ जेको बाक़ी भागु बचे थो उन रक़म खे तव्हांखे गौरमेंट खे भरिणो आहे ईअं हर शइ लाइ अलॻि अलॻि हूंदी आहे कंहिंमें अढ़ाई अढ़ाई टका थींदी आहे त कंहिंमें नव नव टका थींदी आहे हर शइ लाइ तव्हां जेतिरी जी एस टी वठण वक़्तु चुकाई आहे ओतिरो ई जी एस टी तव्हां ॾेअण वक़्त यानी की तव्हां सेल कई आहे उन वक़्तु माण्हूनि खां वरिती आहे त इन हिसाब खां तव्हांखे जी एस टी बाक़ी जी रक़म जो पेमेंट करण बाक़ी आहे त तव्हांखे हिदाइतु कयूं था त हूं जल्द भरियो ऐं देश जी उन्नती में सहाए कयो